बागवानीके शौक तऽ हमरा बहुत पहिनहिएसँ अइ बागवानीके मतलब भेलै जे आइािल्हिके जमानामे जे से आब प्रदूषण बहुत चलि रहल छै प्रदूषण एतबा भऽ गेलै जे प्रदूषणसँ लोक बिमार भऽ रहल छै अगर अहाँ पेड़ पौधा लगबै छिए तऽ अहूँ बचै छिए सङ्ग सङ्ग अहाँके बगलोवला बचै छै तऽ बागवानी करनाइ बहुत जरूरी छै अगर भऽ सकै तऽ एक दू टा गाछ अहूँ लगा सकै छी हम तऽ लगबैते छी हमरा तऽ बागवानीके पूरा हमरा तऽ जतऽ कतहु देखै छिए जँ मरलो गाछके देखलहुँ तऽ ओहिठाम निकहा गाछ रोपि देलहुँ कियाकि अगर गाछ रहतै तऽ जीवन सुरक्षित रहतै जँ जीवन सुरक्षित रहतै तऽ सब सुरक्षित रहतै जँ जिवने सुरक्षित नहि रहतै तऽ तहन रहिए कऽ की फाइदा हेतै एहि कारणे बागवानी सबसँ पैघ चीज छिए एहिके बागवानी अगर अहाँ गाछ पेड़ लगबै छिए तऽ अहाँ ऑक्सीजन जे लै छिए तऽ ओ ऑक्सीजन अहाँके वएह पेड़ दैए